साढ़े इद्धर दा सबतों फेमस ऐ दाल फुल्का राजमा और इसतो बी ज्यादा फेमस ऐ ढोडा हर किस्म दा ढोडा ऐ इद्धर मक्की दा ढोडा ऐ बाजरे दा ढोडा ऐ जिसी अस बड़े रली मिलियै खन्ने होने इस्सी ढोडे अस साग कन्नै खन्ने होने बड़े चाव कन्नै खन्ने होने एह् साढ़े ते बड़ा स्हेई ऐ